बहुत गरमीमे पौधेके लगबयके लेल हम बहुत व्यवस्था करय छी गरमीमे रौदा एतेक धूप अछि जे आम जामुन लीची कटहर ई सभ सुखि रहल हन पानि पटाबैत छी पानि पटाबयमे तऽ बहुत हम परेशाने रहय छी पानि पटा पटाकऽ उसमे खाद डालि डालिकऽ हम जिबैत करय छी गाछके जीबय छी पौधाके हम लगाकऽ राखय छी पपीता पपीता केला जाड़मे ई सभ सुखाइत रहय छथि ओकरा कोड़ खलिहा पानिदऽ दबा दऽ कऽ ओइ गाछके हम जीबित राखय छी गपशप पौधा हमर सुखल जा रहय अछि फूल फूल लगाबय छी फूल जाड़मे ठण्डाके मौसममे नहि फुलाय अछि तब ओकरा खाद पानि दऽ कऽ जीवित करय छी नहि तऽ सभ सुखायल जाइत रहय तब हम ओकरा फूलके खाद धऽ पानि डालि जीवित रखय छी फूल खिलाइए सभ गरमीके मौसम अबैए तब फूल खिलय लागय अछि भरि ठण्डी फूल पौधामे एकोटा फूल नहि अबय छथि खिलय छथि तखन हम केला केलामे भी अभी रौद धूपक दिनमे केला मौलाय लगय छथि तब पानि दै छी तऽ पानिमे जाकऽ हुनकर कनि हरियरी अबय अछि पौधा सुखऽ लगैए केलाके तऽ ओ बचबयके लेल हम की करय छी तखन जाकऽ उ पानि कोड़य छी तामय छी ओ पानि पटाबै छी तब ओ पौधा हरियरी आबय छथि